हैलो नमस्ते मैडम जी मैम जी में ना ठीक निं ऐ थोह्ड़ा मिगी ना बमार होई गेदा बुखार होई गेदा ते में इस कारण स्कूल ऐ नी आई सकदा मैडम जी में दस्से दा ते उनें टेस्ट लिखे दे दौ चार ते जेल्लै ओह् टेस्ट होई जाङन ते फिर में आह्गा स्कूल मैम जी जेल्लै में ठीक होई जाह्गा मैम जी मम्मी घर ऐनी ऐ ते डैडी बी कुदै गेदे न मैम जी भैन इत्थें ऐनी ऐ ओह् बाहर होंदी हैलो ते मैम जी मैम जी मेरे पेपर कराई ओड़ेओ ठीक ऐ मैम जी